हम किसान की आत्महत्या पर अपने विचार व्यक्त करते हैं जो इस प्रकार हैं हम किसानो को नई टेक्नोलोजी के माध्यम से खेती के लिए प्रेरित करें और उनको अच्छा उत्पादन हो इसके लिए उनको अपने विचार व्यक्त करें ऐसा करने से किसान को लागत भी होगी और उनकी फसल अच्छी होगी जिससे उनको दाम अच्छा मिलेगा और वह अपना घर परिवार चला सकेगा और कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकेगा जिससे वह आत्महत्या नहीं कर सकें और ऐसा होने से हम उसको रोक सकते हैं जो सरकार को कदम उठाना चाहिए वो इस प्रकार हैं सरकार को किसान की खेती में जो फसल बोई जाती है उसके भाव अच्छे कर देना चाहिए और उसको प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए जिससे वह अपना घर परिवार अपने देश और अपने गाँव का कार्य कर सके और आत्महत्या ना करते हुए और किसानों को प्रेरित कर सकें जिससे वह एक अच्छा किसान कल्याणकारी योजनाएँ से लाभान्वित हो सके और उसको प्रोत्साहन राशि भी दे सकें उसको सम्मान निधि के माध्यम से भी प्रेरित किया जा सकता है सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए जिससे किसानो को जो देश के मेहनती और सबसे कर्मठशील व्यक्ति में आते हैं जो पूरे देश को भोजन का देने का कार्य करते हैं ऐसे किसान भाईयों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके फसल का भाव अच्छा देना चाहिए जिससे वो आत्महत्या नहीं कर सके और सरकार के द्वारा उनको लाभान्वित कर सके जो प्रेरित होकर और अच्छी खेती करें और अच्छी पैदावार करके अपने देश और अपने गाँव और अपने परिवार का नाम रौशन कर सकें इससे आने वाली पीढ़ी भी उसे नियमितता निरंतरता के रूप में ले सकें और वह सरकार के ऊपर अपना सम्मान प्राप्त कर सकें जिससे कि वह एक समृद्ध किसान के रूप में हो सके